हम अपनी बाइक़ की देखभाल अच्छे से करते हैं जैसे कि उसको कहीं ले जाने से पहले उसको अच्छे से पोंछना अच्छे से उसको झाड़ना ताकि उसमें कभी कभी बाइक़ दो दिन चार दिन या आठ दिन या दस दिन से खड़ी रह जाती है तो उसके अन्दर छिपकलियाँ या चूहे या साँप कुछ भी उसमें जा सकता है इसलिए बाइक़ को ले जाने से पहले उसको झाड़ते हैं पोछते हैं उसको चेक करते हैं कि हाँ कहीं कुछ इसमें बैठा तो नहीं है कुछ गया तो नहीं है क्योंकि चलाते चलाते मेरे साथ कई बार ऐसा सबके साथ हुआ है इसलिए हम सावधानी बरतते हैं बाइक़ को ले जाने से पहले उसका तेल पानी चेक करते हैं कि ठीक ठाक है कि ठीक ठाक नहीं है फिर ले जाने के बाद ले जाते हैं फिर ले जाने के बाद जब हम घर लाते हैं तो फिर उसको देखते हैं कि क्या ठीक ठाक है या ठीक ठाक नहीं है क्योंकि बाइक़ का साइलेन्सर वग़ैरह गरम हो जाता है तो बच्चे उसपर हाथ न लगा दें इसकी वज़ह से बच्चे का हाथ जल जाएगा इस वज़ह से बच्चों को बाइक़ से दूर रखते हैं सावधानी बरतते हैं बाइक़ के साथ ताकि बच्चों को न लगे फिर बाइक़ को भी पोंछ पाछकर अच्छे से उसको कवर से ढककर रखते हैं ताकि उसपर उसपर धूल गर्दा न बैठे या बाइक़ गन्दी न हो हफ़्ते में या पन्द्रह दिन पर बीस दिन पर मैं उसकी धुलाई भी कर देती हूँ ताकि वह साफ़ सुथरा रहे देखने में भी सुन्दर लगे देखने में भी अच्छा लगे जो देखे उसे भी अच्छा लगे कि नहीं भाई गाड़ी है तो गाड़ी अच्छे से है साफ़ सुथरी है ठीक ठाक से है बाइक़ बाइक़ चला चलाने से कभी कभी थकावट हो जाती है अगर थोड़ा बहुत बाइक़ चलाओ तो उससे तो थकावट नहीं होती है पर जब कभी लॉन्ग ड्राइविन्ग करो या दूर जाओ तो थकावट हो जाती है थकावट हो जाती है शरीर में अकड़ अकड़ने लगता है टूटने लगता है कमर में दर्द हो जाता है ज़्यादा बाइक़ दूर तक चलाने से और आँखों में दर्द होने लगता है इसलिए इसलिए बाइक़ कभी भी हम घर से बाहर ले जाने से पहले हेलमेट पहन लेते हैं अपने लिए सावधानी बरतते हैं चश्मा लगा लेते हैं ताकि आँखों में धूल गर्दा न जाए बाई द वे हाथ कभी फिसल जाएँ या गिर भी जाएँ हम तो एक्सीडेन्ट हमारा न हो हम सावधानी से हम अच्छे खासे बच जाएँ हम मास्क पहन लेते हैं ताकि जिससे हमें धूल गर्दा है कि वह न हो या धूप कभी कभी गाड़ी कोई कोई गाड़ी जैसे कि बाहर आप निकलो गाड़ी लेकर तो धुएँ से बहुत बुरा कन्डीशन हो जाता है इसलिए मास्क पहनकरभी बाहर निकलना चाहिए इसीलिए हम भी गाड़ी के साथ कभी भी बाहर निकलते हैं तो यह सब सावधानियाँ बरतते हैं ताकि जिससे हमें कोई प्रॉब्लम न हो हमें अपने साइड ही चलना चाहिए हम जिधर से हम जा रहे हैं उधर ही चलना चाहिए बाइक़ लेकर कभी भी रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए जिससे कि असावधानी हो सकती है आपके साथ कुछ घटना घट सकती है इसलिए हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं ख़्याल रखते हैं ताकि जिससे कि यह सब प्रॉब्लम न हो एक बार मैं गाड़ी से गिर गई थी तब से मैं ज़्यादा ही इन सब बातों का ध्यान रखती हूँ ताकि हमें फिर दुबारा ऐसा दिन न देखना पड़े ऐसी कन्डीशन हमारे सामने दोबारा न आए जिससे